भोपाल ज़िले में जैसे बात की जाए महिलाओं को ले के तो भोपाल के साथ साथ और पूरे विश्व की यदि बात करते हैं हम यदि हम भारत की ही बात करते हैं तो कई स्थान ऐसे हैं और भोपाल में भी कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव आज भी होता है आज भी अपने पसंद के कपड़े पहनने से पहले उसको अपने घर वालों की अनुमति लेनी पड़ती है लड़कियों को हमेशा पारंपरिक पोशाक़ में ही देखना उचित माना जाता है वे सशक्त ना हो ऐसा ऐसा ही माना जाता है कि सशक्त ना हो महिला उसको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है और कई जगहों पर रोज़गार के लिए सिर्फ़ पुरुषों को ही आगे बढ़ाया जाता हैं पुरुष को ही काम पर रखा जाता है परन्तु महिला जैसे कि अभी फ़िलहाल देखा जाए तो ऑटो ड्राइवर तो अब तो काफ़ी चलन हो चुका है कि ऑटो ड्राइवर अब महिलाएं भी हैं परन्तु मुख्य रूप से एक पेशा बना लिया गया है कि जो ऑटो और वाहन चालक होते हैं केवल पुरुष ही हो सकते हैं और ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ किसी से कम हैं भोपाल में ऐसी कई बार मैंने चुनौतियों का सामना किया है